मा'राज दिक्खो जेह्का टूरिस्ट एरिया ओह् बड़ा अच्छा डुड्डू ओह् डुड्डू वैल्ली शिव गली उत्थै बड़े टूरिस्ट औंदे न उत्थै बड़ी अच्छी फैसीलिटी ऐ कन्नै गर्मियें दिनें बड़ा अच्छा मौसम होंदा उत्थै होर पाला बी पेदा होंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा आं लब्भी जंदा बंदे गी फोटू फुटु बनांदे लोक बड़े सारे जंदे प्हाड़ी लाकै ई जंदे उत्थै रौह्ने दी फैसीलिटी ऐ रौह्ने दी फैसीलिटी ऐ कन्नै गड्डियें ई पार्किंग करने गी बी ऐ जगह् इक बंदा कोई रैस्ट हाऊस होऐ कोई दस्सें दस्सें बंदे गी अपने कन्नै लेइयै आवै र भी औंदा बड़ा स्हेई अच्छा लाका उत्थै कन्नै फैसीलिटी बी ऐ कन्नै दकानां बड़ियां अच्छियां न होर होटल बी हैन उत्थै सब किश खाने गी मिली जंदा ते कन्नै बूह्टे बी बड़े स्हेई न उत्थै ठंडी ठंडी ब्हा ऐ कन्नै इक मंदर ऐ उत्थै शिव जी दा उब्भी बड़ा स्हेई ऐ कन्नै ग्राउंड बड़ा स्हेई ऐ उस शा अग्गें ई जाह्चै इक पुल ऐ ओह्दे कन्नै पानी बी बड़ा स्हेई ऐ उत्थै बी बड़े सारे बंदे न्हाने गी जंदे बड़ा स्हेई लाका ओह् कनै टूरिस्ट बड़े जंदे उत्थें कन्नै गड्डी लानै गी पार्किंग बी ऐ ते शिव गली दिक्खो तां शिव गली कॉलेज बी ऐ कन्नै उत्थै गै दकानां बी बडियां अच्छियां न पार्किंग करने बी ऐ बड़े स्हेई बूह्टे न देआर चीड़ां ठंडी ठंडी ब्हा बड़ी स्हेई लगदी उत्थै ते रौह्ने बौह्ने सब किश सिस्टम होंदा उत्थै कन्नै आई गेआ अपने मानतलाई मानतलाई बी योग बी ऐ उत्थै बड़े टूरिस्ट औंदे घुम्मने शुम्मने ई औंदे कन्नै पत्नीटप जाओ उठी तुस पत्नीटाप बी बड़ी स्हेई ऐ टूरिस्ट एरिया उत्थै बी बड़े सारे बंदे औंदे आ होटल बी हैन रैस्टोरेंट न ते खाने गी बी सब किश मिली जंदा पार्किंग करने गी गड्डियें गी बी होंदी जगह् कन्नै देआरां चीड़ बर्फ बी होंदी उत्थै पेदी पाला जिसी आखेआ जंदा उब्भी होंदा बड़ा स्हेई लाका कन्नै

उत्थै बी बड़ा स्हेई बड़े सारे बंदे जंदे न्हौने गी जंदे बंदे उत्थै म बड़ी स्हेई जगह्